बैसागु बोथोर फैब्ला जोंहा क'क्राझार सहरनि बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनो थाङो बेफोरबायदिनो बयबो लोब लोब गाखोनो थाखाय थाङो मोनसे जायगायाव गारिखौ लांनानै हाजो गाखोनो थाङो बेवहाय समायना रमायना बयबो लोब लोब गाखोहैयो बिफां लाइफां दावमा दावसा गासिखौबो नुनो मोनो बेजों लोगोसे संक्रान्तिखालि खारनाय खेला बेफोर गोबां खेलाफोर होयो आरो बेजों लोगोसे मोसानाय रंजानाय बाजानाय गासिखौबो नुनो मोनो गुबुन गुबुन हारिनि रंजा रंजानाय फोरबो नुनो मोनो उन्दै गेदेर गासिबो लोब लोब लोगो लानानै हाजोआव गाखोहैयो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि एबा हारिनि संनाय खावनायफोरबो एग्जिबिसन बायदि नुनो मोनो बेफोरबायदिनो बयबो उन्दै गेदेर ज' जानानै हाजोखौ रंजा खुसियै गाखोहैयो